डांस कंदे समय मुश्किलूं त घणेई ईंदियूं आहिनि पर हिकु दफ़े ॾाढी वॾी मुश्किलु अची वई जॾहिं असां पुरो डांस असांजो तयारु कयोसीं करे जॾहिं असां कोरियोग्राफर खे असांजो डांस ॾेखारण वियासीं त उन्हनि खे उन डांस में असांजा हिकु न ॿ न टे स्टेप कोन वणिया उन टे स्टेपनि खे सुधारण लाइ असांखे पुरो वापसि शरू खां करिणो पियो ऐं हीअ नंढिरी नंढिरी परेशानी कोन्हे हीअ सभिनि खां ॾुखी में ॾुखी ऐं वॾी परेशानी हुई हुन जेको डांस में असांखे हिकु हफ़्तो लॻो सिखण में उन डांस लाइ असांखे वापसि पंद्रहं ॾींहं लॻा हुन में जेके जेके असांखे स्टेप न वणिया असांजे कोरियेग्राफर खे उन्हनि जा असां मट कई मट सट कईसीं मट सट करे उन्हनि खां राय वरिती सलाह वरिती उन्हनि ॿुधायो असांखे की तव्हां हिन में हीअं करे सघो था हिन जी सिट हीअं आहे त हिन जो तव्हां ई एक्शन करे सघो था हुननि जे चए मूजिबि असां हलियासीं वॾनि खां सलाह वरितीसीं राय मशवरो वरितोसीं ऐ जेको हू हफ़्तो असांजो वियो हू असांजो टाइम वेस्ट वियो हुन खे असां वापसि ॿुधी करे गाने खे ऐं डांस कयोसीं ऐं शरूअ खां उहा गानो हलायो ऐं नचियासीं वापसि हू जॾहिं हू पंद्रहं ॾींहं असांजा पूरा थिया टाइम लीमिट असां कोरियोग्राफर खे डांस ॾेखारियोसीं ऐं हुन ॾिठईं असांजी धड़कन साहु हथ में कोन हुओ की हाणे अलाए छा थींदो कीअं थींदो कुझु सम्झ में कोन थो अचे ब मालिक ई दया सां सभु सुठो थियो ऐं सहुलो थियो